हाँ हमारी विशेष सांस्कृतिक प्रथा है जिनका हम पूजा पाठ के दौरान विशेष रूप से पालन करते हैं सर्वप्रथम हमारी विशेषता ये है संस्कृति के हम हमारे घर परिवार में जब पूजा पाठ एवं करते हैं तो उसमें शंख का विशेष महत्व रखते हैं हम जब पूजा पाठ करते हैं तो उसमें हम भगवान की पूजा करते हैं तो उस समय हमको शंख बजाना विशेष सफ़ल फलदायक है क्योंकि शंख बजाने से नकारत्माकता को हम सकारात्मकता में बदल सकते हैं और उसके अलावा इसका विशेष पालन ये भी करते हैं कि उसको हम जो है उसमें हमको थूंकने जाकर और मतलब एक आवाज़ से उसको हम बजाते हैं शंख को और शंख जो है क्षीर सागर से निकला था और लक्ष्मी जी का प्रतिक है शंख और शंख बजाते समय हमारी फेफड़े वगैरह आदि भी बड़े तंदरुस्त रहते हैं इसलिए पूजा पाठ के दौरान हम शंख का विशेष महत्त्व रखते हैं